थोरा ॾींहं अॻु में मां तव्हांजे वैष्णु होटल मां रोटी घुराई हुई जा ॾाढी सुठी ऐं टेस्टी हुई ऐं हिते ॾाढी बरसाति हुई असां सम्झोसीं त तव्हां देरि लॻाईंदा पर असां जेतिरो सम्झोसीं उन खां अवलि टाइम ते ई पहुची विया टे भाॼियूं घुरायूं हिकु म मटर पनीर ॿियो साई भाॼी छोला साई भाॼी ऐं हिकु पैटिस घुरायूं ऐं टेई ॾाढियूं टेस्टी ऐं स्वादी हुयूं असांखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हांजो इहो रेसिपी खाइण जी बि ॾाढी खाधो सुठो हुओ ऐं असांखे ॾाढो वणियो असां तव्हांजा शुक्रग़ुजारु आहियूं त असां जंहिं हिसाब सां असां तव्हांखे फोन कईसीं हिन टाइम में तव्हांजो खाधो पहुची वेंदो उन खां ॾह मिंट अॻु ई पहुची वियो हुओ छाकाणि त तॾहिं बरसाति हुई तंहिंखां पोइ बि तव्हांजी सर्विस सुठी हुई असां ॿिए दफ़े बि ईअं ई सोचींदासीं त तव्हांखे असां ऑर्डर ॾियूं ऐं तव्हांजे होटल मां ई असां वटि रोटी अचे